खौरां बिलाइया खौरां बिलाइयाव फोसावनाय माखासे सोदोबफोरा एखनबा एखनबा माखासे स्पेस थालाङो बे स्पेसाव मा सोदोब बाहायफिनो उनावसो मा सोदेरो बे मोनसे आंनि थाखाय सोंलु थाबाय बयनिबो गेजेराव मानो स्पेस गालाङो आरो बिसोरो मानो दोनखोमायो खौरां बिलाइखौ आरो दानि आधुनिक जेर'खम मबाइल नि जुग टिबिनि जुग दा बिसोर जेनोबा खौरां बिलाइया एगजाग जायगायाव थाङो थांनानै रिपर्ट खौ लायो ना टिबियै एगजाग जायगायाव थांनानै रिपर्ट खौ लायो ना मबाइला मबाइलाव जेनोखि इउटुबारस फ्रा थांनानै लायो दा बावहाय फारागा बिराथ फाराग दङ' अरजिनेल खौ सोर होयो दुपलिकेट खौ सोर होयो दा खौरां बिलाइया खौरां बिलाइखौ सोरनिखौबा खालेखना खालमनानै लिरदों ना सोरखौबा फाव फान्दायनानै लिरदों आंहा बाहाय सोंलुया बेल' मानोना बे जेनोखि स्पेस गालाङो माखासे खौरां बिलाइयाव बाहायथ' नों दस्रा सोदोबबो सोदेरफानो हायो सोदेरनानै उनाव बिखौ माने लिक आवट खालामनो हायो बिसोर बेखौसो आं बुजियो आरोखि दा नोङो जायगायावथ' थांनानै रावबो खबरखौ जाथारनाय जाथाय जायगाफ्रावथ' रावबो थांनानै गुबैयै रावबो खबर लाहैनो हाया गुदुं दं गुसु दं गेजेरनिफ्राय ओरैनो नाहरला बायनानै एरैबादि जादों एरैबादि जादों निउस सोरबा इउटुबार सोरबा टिबि रिपर्टार खाथियाव सोरबा थांना नायदों घट'नाखौ रावबो नाया रावबो नुवा जाथायनाय जायगायाव थांनो रावहाबो साहस गैया मानोना बिसोरहाबो गावनि बिसि फिसानि नखरनि खोथा दङ' जायनि फलाव थांनो हाया ओरैनो माखासेफोरखौ बांसावला बायनानै दिनै पाब्लिक फोरखौ जाहाथे माने आंनि साइद निफ्राय आङो बिखौनो हास्थायगोन जाहाथे नोंसोर जायखि रिपर्टार जा सोरबा टिबिनि रिपर्टार सोरबा इउटुबार सोरबा निउस मिदिया बिसोर जाहाथे माने फेक निउस होनाया दिनै माखासे ओंखारनो नागिरो जे रखम नोङो देख देख सोरबा माबा मोनसे जानाय जाथाय जि रखम नोङो रेल एक्सिदेन्ट जानायफोरखौनो ला रेल एक्सिदेन्ट जानायफ्राव नों माब्ला समाव बे माबोरै जाजेना बेखौथ' नों रावबो जायगायाव नुजेन हैया बिखौ नायनानै बिजिरनानैसो माने माबोरै बोरै जायामोन बिखौ लिरनो हायो खिन्थु नोंसोर जे जै जेरै जानला मोनला लिरलायो बेफोर आरो निउस मिदिया फोर आरो इउटुबार फोर जानला मोनला होलायो आं बिनि सायाव आंहा रावनिबो सायाव बारा माने सिक्सटि पारसेन्टानो आंहा फोथायनाय गैया आरोखि अरजिनेल निउस खौ आं मोनजानो लुबैयो बयनिबो जानानै जाहाथे माने फेक निउस फ्रा रावनिबो सिगाङाव बिबादि नुजानो नाङा आरो गावनि गावबा गावनि चेनेल फोरखौ जाहाथे बदनाम लानो नाङा आरो आं बिखिनिखौ जेब्लाबो बयबो निउस मिदिया रिपर्टार इउटुबार बो बेसोरखौ आङो जेब्लाबो आंनि साइद निफ्राय आङो जेब्लाबो हास्थायगोन जाहाथे माने उनाव माने है बे निउसा नायजाया उमुखा नायजाया उमुखखौ फरायजाया जे रखम नों प्रतिदिन बा सोरबा नाया सोरबाया अग्रदुथ खौ नाया सोरबाया निउस लाइब खौ नाया सोरबाया माखौबा नाया जे रखम नों बुंनो थाङोबा इउटुबार फोरनियावबो उमुखनिखौसो नायगोनलां उमुखनिखौसो नायगोनलां माने माखासेया फेक जाजोबो नालाय ओंखायनो आंनि थाखाय माने अरजिनेल जानायखौ आङो जेब्लाबो हास्थायो आरोखि जाहाथे माने उमुखनासो मोजां उमुख आसो मोजां बेफोर रोखोम जाहाथे दाजाथों आरोखि आं जेब्लाबो बेखौ हास्थायगोन आरो जाहाथे माने आंनि साननायाव बिथांमोनहाबो बेबादिखौ बानायनाय नङा आं बिखौ जेब्लाबो हास्थायनानै आं दोनथ'नाय जाबाय